हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न प्रकार का व्यवसाय किया जाता है जिसमें आदमी खुद का व्यवसाय उसका गवर्नमेंट वेब जॉब भी करते हैं खुद का व्यवसाय में जैसे मान लो की आदमी को हो गया अपना बिजनेस हो गया जैसे में दुकान उकान हो गया फिर अपना सेल्समैन का बिजनेश हो गया और ज्यादा हो गया उसके अलावा अलावा आदमी पढ़ लिख पढ़ के अच्छी पढ़ाई करके जॉब करते समस्तीपुर के लोग लोग विभिन्न आई टी से कम्पनी में पर्सनल कम अपना बिजनेस उसके बाद फिर अपना सरकारी कम्पनी में भी जॉब करते हैं सरकार से उसका टीचर बनते हैं है जैसे मान लो अब अथी पर्स अपना बिजनेस में हो गया आदमी का खुद का स्टोर बन गया जैसे किराना स्टोर हो गया जिसमें आदमी अपना करता है उसके अलावा सेल्समैन का बिजनेस हो गया के हो गया सेल्समैन में आदमी समा अपना सामान लेके विभिन्न एरिया में और जो कहीं कहीं जाके यहाँ जैसे समस्तीपुर चौपा डिस्ट्रिक अदर डिस्ट्रिक में जा कर वहीं जॉब करते हैं सहन दूसरा हो गया उसपर आदमी का के सेल्समैन में छोटा सेल्समैन हो गए जैसे इतने एरिया में आदमी गली गली में कुछ साइकिल लुक पर घूम के सामान बेच बेचते हैं जिसमें कुछ छोटा मोटा सामान सब होता है ता है जैसे खिलौना हो गया और ज्यादा कुछ हो गया ये सब इसके अलावा आदमी पा पढ़ लिख के शिक्षण संसथान खोलते हैं जिसमे विभिन्न बच्चों लोग को पढ़ाया जाता है आता है विभिन्न प्रकार का अपना अतः भविष्य बा बाल बच्चों का भविष्य बनाया जाता है इसके अलावा और ज्यादा बिजनेस हैं जैसे कि आदमी को हो गया आदमी का खुद का रोजगार जैसे कि खुद का रोजगार में आदमी पर्सनल जैसे कुमार लोग अपना मिट्टी का विभिन्न आकृति का घड़ा खिलौना अब उसके बाद आकृति जो सब खेलने का सामान डिज़ाइन वाला अपना सामान सब बनाते हैं जो विभिन्न अच्छी कोष्ट पर विभिन्न एरिया में बेचा जाता है इसके अलावा आदमी जैसे अदर कास्ट में हो गया जैसे फुल वाला हो गया मा मालाकार लोग जिसमें वो अपना अपना विभिन्न प्रकार के फूल से लोग सजाते हैं जिसमें मान लो अच्छा सजाएँ अच्छा फूल का डिजाइन भी हुआ तो मार्केट में बेचा जाता है इसके अलावा जैसे यादवों लोग का बिजनेसमैन बिजनेस दूध वाला बिजनेस होता है वो दूध वाला बिजनेस भी करते हैं अपने विभिन्न एरिया में जैसे अपने घर से दूध कहीं डेरी फर्म से दूध लेके बाहर एरिया में जाके बेचा जाता है उसके बाद फिर बाद अदर कास्ट में जैसे मान लो दूसरा का मी जैसे लकड़ी का सामान बना के लकड़ी का बेचा जाता है जैसे पलंग च कुर्सी बजथी सी टेबल मेज ये सब बढ़ई लोगों का काम हो गया इसके अलावा लकड़ी के और छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार का खेला जाता है जैसे पंखी हो गया खिड़की हो गया कुछ और हो गया या वो सब भी हो गया इसके अलावा और भी ये है जैसे आदमी लोग पढ़ के अप अपने पढ़ाई करके विभिन्न प्रकार का जॉब जैसे आईटी सेक्टर में जॉब हुआ जैसे कोई आदमी अच्छे पढ़ाई करके अच्छा पढ़के बिहार के यूपीएससी बीपीएससी सी या बिहार टीचर इस प्रकार का जॉब भी करते हैं इसके अलावा कोई कोई साइंस से पढ़ के आदमी इंजीनियरिंग बीटेक बीफार फार्मा और करके डॉक्टर इंजीनियर बड़ा कम्पनी में विदेश तक बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए आदमी लोग और और पढ़ के सब डॉक्टरी वाला काम करते हैं इंजीनियरिंग कोई कम्पनी में इंजिनियर बन के इंजीनियरिंग करते हैं और ज्यादा कम करते हैं तो इस इसी प्रकार आर्ट वाले लोग हर लोग पढ़ लिख के के अच्छे से यूपीएससी निकाल करके के यूपीएससी निकाल के निकाल के वे अच्छे पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं जहाँ बिहार बिहार में इसके अलावा समस्तीपुर डिस्ट्रिक में और और भी हैं जैसे बिहार समस्तीपुर में जैसे गन्ना अथी गन्ना उद्योग गन्ना मन अथी उद्योग चीनी चीनी उद्योग उद्योग है है उसमें भी बहुत से कम्पनी काम होता है इसके अलावा बिहार में वे बहुत आदमी और अपना खुद पर्सनल रोजगार व्यवसाय करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार का कार्य होता है होता है इसके अलावा आदमी बिहार जाती समस्तीपुर डिस्ट्रिक में अब मैं अपना खुद का बिजनेस जैसे खेती करते हैं खेती में मैं मानलो चावल गेहूँ और मक्का मक्का मक्का तीसी अलसी अलसी उसके अलावा अलावा तिलहन दलहन और भी प्रकार के खेती किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के किसानो का अच्छी आमदनी होती है अच्छी आमदनी के साथ साथ अच्छा इनकम भी होता है आदमी का का का अच्छा जर्ज होता है इसके बाद सेल्समैन का काम भी बहुत अच्छा है जिसमें आदमी का फार्मेसिसी डिपार्टमेंट में में और इधर बहुत सारे डिपार्टमेंट में किया जाता है जो जिससे आदमी को अच्छा अर्न और इनकम होता है और आदमी ख़ुशी सुखी समृद्ध के साथ अपना विकास करता है